योग अलग अलग उम्र अलग अलग योग्यता और अलग अलग पृष्ठभूमि के लोगों को इस प्रकार फायदा पहुँचाता है यदि कुछ किशोरावस्था के बालक बालिकाँ योग करते हैं तो उनके मानसिक विकास के लिए काफ़ी योग फायदेमंद हो सकता है और अगर बात की जाए योग्यता की तो पेशेवर होते हैं और जो खेल खेलते हैं रोजमर्रा काफ़ी जिन्हें खेल पसंद है वो योग करते हैं तो उनका एक स्थिरता बना रहता है शरीर में जो की मानसिक स्थिरता और शारीरिक स्थिरता को रखता है काफ़ी सहज कर अब अगल हम देखे जाएँ तो योग छोटे से ले के बड़े उम्र तक के लोगों के लिए सभी के लिए फायदेमंद है इसके कोई भी दुष्परिणाम नहीं हैं दुष्परिणाम तब हैं जब यह अधिक मात्रा में या जरूरत से ज़्यादा कर लिया जाए और योग तो भारत के प्राचीन समय से ही उपयोग में लाया जा रहा है तो इसका इतिहास देखा जा सकता है एक सकारात्मक तरीके में उपयोग में